हमारे ज़िले में मुख्य स्वास्थ देख भाल सुविधाएं हैं जैसे कि अस्पताल क्लिनिक फ़ोरमेसी या समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगर हमें कोई भी बीमारी हो या फिर हमारी तबियत ठीक हो या फिर कहीं कुछ लगा हो हम डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ पर हमारी हमारी बीमारी को सुन कर वो इलाज करते हैं हमें दवाइयाँ देते हैं कोविडॉन की महामारी के समय में उन्होंने चौबीस घंटे हॉस्पिटल में ही थे और तो मरीज़ों की देख भाल की जैसे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की उनका इलाज कर करने की कोशिश की सभी को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया बहुत ही अच्छे से अस्पतालों में डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से हमारी आप सप्त हमारी हमारा इलाज किया